कोविड नाइंटीन महामारी जो बीमारी आई थी इसने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बुरा प्रभाव डाला है मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो भी इस्टूडेंट है जो भी छात्र छात्राएं थी उनकी जीवन बर उनकी भविष्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है क्योंकि उस समय में क्या था कि इस्कूल कॉलेज सब बंद हो चुके थे एक दो साल तक तो न ही ऑनलाइन पढ़ाई थी न ही इस्कूल कॉलेज में कोई पढ़ाई थी मतलब जो भी थे सब घर पे बैठे थे और प्रमोशन हो चुके थे मलब जो कॉलेज में थे उनका प्रमोशन हो गया जो इस्कूल में थे उनका प्रमोशन हो गया तो हमको कुछ पढ़ाई लिखाई का कुछ ज्ञान नहीं रहा मलब तीन साल बर्बाद हो चुके थे और तीस के अंदर जो पढ़ाई करनी थी जो स्कूल में थी वो उसको स्कूल की पढ़ाई करनी थी जो कॉलेज में थे उनको कॉलेज की पढ़ाई करने थी तो वो जो तीन साल बर्बाद हुए और प्रमोशन में जो हमको फालतू की डिग्री मिली है वो किसी काम की नहीं रही क्योंकि उसमें हमारे भविष्य पे बहुत बुरा असर डाला है अगर कोई कोई मान लो कि पी एच डी कर रहा है या एम एस सी कर रहा है किसी सब्जेक्ट से ले के करना पड़ता है अब तीन साल हम लोगों ने कॉलेज किया हमको ना ही क्लास लगी ना ही प्रैक्टिकल का अनुभव मिला ना ही कुछ हुआ बस घर बैठे प्रमोशन हो गया डिग्री हाथ में आ गई तो आगे चल के हम उसमें क्या ही कर सकते है मतलब प्रमोशन हो गया तो कुछ पढ़ाई तो हुई नहीं तो आगे हम कुछ चीज का कुछ ज्ञान ही नहीं है तो हम आगे उसमें कैसे कदम बढ़ाएं तो इस वजह से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरा असर पड़ा है जो छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल में थे दो तीन साल तक वो घर पे ही रहे उनकी कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हुई तो जो उनमें पहले सीखा था इस्कूल में वो भी वो सब कुछ भूल चुके थे क्योकि मेरे घर में भी ऐसे ही हुआ था हमारे घर के बच्चे सब कुछ भूल चुके थे पहले दूसरे में थे अनाराम गिनती पहाड़े ए बी सी डी सब कुछ वो दो साल में भूल चुके थे पर ऐसा है कि काफ़ी सारे ऐसे अवसर भी मिले अभी कोविड नाइंटीन की वजह से काफ़ी अवसर भी हमारे सामने मौजूद है पहले ऑनलाइन क्लासेस का इत्ता चलन नहीं था मतलब कोविड नाइंटीन के पहले ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी पर अभी ऐसा है कि हम कुछ भी सर्च करो ऑनलाइन तो हमको कुछ भी शिक्षा मिल जाती है मतलब किसी भी फ़िल्ड में हम कुछ सर्च करें चाहे मेडिकल फिल्ड हो चाहे इंजिनीयरिंग फिल्ड हो या फ़िर हम अभी सरकारी नौकरी के लिए अगर कुछ भी सर्च करें तो हमको तुरंत अभी मोबाइल में मिल जाता है तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर मिला है हमको कोविड नाइंटीन के वजह से ऑनलाइन क्लासेस का ऑनलाइन पैकेज मिल जाता है तो हमको घर बैठे मतलब हम दिल्ली की हो चाहे भोपाल की हो चाहे इंदौर की हो कहीं की भी पढ़ाई हम घर बैठे हमारी मोबाइल में कर सकते है तो ये एक अवसर अच्छा मिला है पर काफ़ी सारे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है खास कर पढ़ाई के मामले में काफ़ी लोगो का भविष्य खराब हुआ है काफ़ी लोगों के करियर पर बुरा असर पड़ा है इस कोविड की वजह से तो मुझे लगता है कि उतना भी अच्छा नहीं था कोविड नाइंटीन बहुत बुरा था हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है पर एकाध कुछ ऐसे अवसर भी मिले है जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का ऑल्लाइन पढ़ाई वगैरह के बारे में तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है